मां हाणे तव्हांखे उत्तर भारत जे बारे में ॿुधाया थो जंहिं में ई भॻवान राम खे मञींदा आहिनि मंदर में हुतां जा नेता जीअं योगी अदि आदित्यनाथ आहे ॿियों हिन में छा चइबो पुॼा बि कंदा आहिनि छठ छठ पुॼा हिनजी काफ़ी वॾी हूंदी आहे दिवाली लाइ ऐं माण्हू त ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि सीधा आहिनि अनपढ़ आहिनि ऐं लेकिनि महिनती ॾाढा हूंदा आहिनि एतिरा बि मज़ूरी या कमु हूंदा आहिनि उहे इअं ई कंदा आहिनि सुथार थियो लाइट वारो थियो पेंटर थियो महिनती आहिनि कमु कंदा रहंदा आहिनि ॿियों त वरी हाणे दक्षिण जे तर्फ़ु वञिजे दक्षिण जे बारे में ॿुधायां थो त हुनजे भारत में त हे काफ़ी पढ़ियल लिखियल हूंदा आहिनि ऐं साफ़ु सुथिरा बि हूंदा आहिनि पढ़ण में होशियार हूंदा आहिनि इहे तिरुपति बालाजी खे मञींदा आहिनि ऐं इन्हनि जे खाइण में त इडली डोसा राइस सांभर इहे हूंदा आहिनि ऐं भॻवान खे त हर कोई मञींदो ई आहे इहे बि काफ़ी एज्युकेटेड हूंदा आहिनि ऐं इन्हनि खे गुसो बि जल्दी अची वेंदो आहे कंहिं कंहिं टाइम त हिनजे हिसाब सां इहे साउथ में आहिनि हिन में इहो हाणे आयो आहे त हाणे हिन में यू पी जे साइड में वरी हलूं था हुन में तव्हांखे कपिड़ा ई हेॾा ख़ासि ठीकु ठाक पाईंदा आहिनि कपिड़े खे न ॾिसंदा आहिनि कमु में ध्यानु ॾींदा आहिनि हिननि जी आदमशुमारी बि काफ़ी वधी आहे ऐं दक्षिण में हलिजे थो हुन में हे माण्हू सोचे करे प्लानिंग करे कमु कंदा आहिनि ऐं काफ़ी वॾी उमिरि में शादी कंदा आहिनि नंढी उमिरि में न कंदा आहियूं वॾी उमिरि में पाण खे सेट करे पोइ इहे शादी कंदा आहिनि ऐं पाण खे जीअणु हिकु पंहिंजी फैमिली खे अॻियां हलाइणो आहे हुनजे हिसाब सां इहे कमु कंदा आहिनि इहे हुन उत्तर दक्षिण वारे में हिननि ॿिन्हिनि में फ़र्क़ आहे ऐं ॿई हिते कोस्त सुठियूं आहिनि